جی ہاں آپ بتائیے جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے جی جی آپ دا ہماری جو روکر ریسٹورینٹ ہے اس کی ایک ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجیے یا تو آپ سوئیگی سے بھی ہمارا جو ہے اس ریسٹورینٹ کا ایکسس لے سکتی ہیں اور اپنا اس کا جو ہے آپ ڈلیوری کر سکتی ہیں ڈلیوری آپ کو آ جائے گی آپ پیمنٹ کر سکتی ہیں اس سوئیگی سے اور آپ کے گھر تک یہ بیمی پوڑی جو آپ کو جتنے بھی پیسز میں چاہیے یا جتنے پیس چاہیے یا جتنے آپ کو چاہیے آپ کو وہ آپ کو مل جائے گی وہ آپ کو ڈلیور ہو جائے گی آپ کی ڈور اسٹیپ تک دیکھیے یہاں پہ ایک پوڑی جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو ریسٹورینٹ ہے یہ کافی اچھا اور مانا جانا مانا ریسٹورینٹ ہے تو اس کی ایک پوڑی کا کاسٹ جو ہے آئی تھینک ففٹی پڑے گا آپ کو ففٹی روپیز پر پر پوڑی ہاں جی وتھ سبزی

جی جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو ریفر کرتے ہیں کریں گے آپ ایسا کیجیے آپ ریسٹورینٹ ہمارے آ جائیے اور آپ کو جتنا بھی آڈر دینا ہے آپ یہاں آ کے ہمارے جو مینیجر ہیں ان کو آپ یہ اطلاع کر دیجیے آپ ان کو مینیجیر کو انفام کر دیجیے کہ آپ کو کتنا آڈر چاہیے تو وہ آپ کو اتنا آڈر دے دیں گے اور پھر آپ ہمارا جو ہے ہم آپ کو ایک فام دیں گے جس میں ہمارے پورے جو روکر ریسٹورینٹ ہے اس کی جو ریٹنگس ہیں آپ کو کیسا لگا اس کے پروز این کانس اس کا گڈ اور بیڈ مطلب آپ کو جتنے بھی ریویوز ہیں آپ کو دینے ہوں گے کیونکہ آپ ایپ تو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہی ہیں تو اگر آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ سارا ریٹنگس جو ہے آ جاتا تو ہم آپ کو فام دیں گے اس کے ساتھ ہی تو آپ اپنا نیچے سائن کر کے وہ فام سبمٹ کر دیجیے اور اپنا یہاں یہیں آ کے اپنا آڈر بھی آپ کر سکتے ہیں جی اوکے اوکے اوکے